हावें म्हज्या कुळाघरांत जायते तरेचीं झाडां लायिल्लीं आसात जशे काजू नाल्ल सुपारी मिरी आंबो जायफळ तशेंच रानवटी झाडां सुद्दा लायिल्ली आसात त्या झाडांची कुयदाद घेवपा खातीर हांव म्हायती मेळोवपा खातीर हांव यूट्यूबाचेर सोंसता सोदता तशें एग्रीकल्चरल ऑफिसर तशेंच म्हाजे बरे मागपी जे फ्रेंड्स आसात जसो विराज आसा नारायण टेंगसे आसा दोंडूभाऊ म्हणटात ताका तशेंच इतर जे कोणूय बाळकृष्ण अय्या सारके जाण्टे लोक आसात तांचे कडल्यान हांव बरीचशी म्हायती घेता तशेंच ते जे कितें सांगतात त्या प्रमाण हांव तेंकां खत दिता वखद घालता तशेंच एग्रीकल्चर ऑफिसरां म्हाका टायम टू टायम म्हायती पुरयतात किंवा तेंची जीं शिबिरां जातात कॅम्प जातात तेंची जीं चर्चा सर्त जातात तेंतून हांव भाग घेता आनी म्हायती मेळयता तशेंच इतर गांवानी जेन्ना वता हांव शेजारच्या राज्यांनी बी तेन्ना थंयचे लागवडीचेरूय बी पयता तांचे कडल्यान हांव म्हायती घेता तीं कसली झाडां रोयतात किंवा तांकां सारें कसले घालतात ह्या सगळ्या म्हायतीच्या आदाराचेर हांव म्हाज्या झाडांची कुयदाद घेता तशेंच जर चडूच जर कितेंय डिफिकल्टी आयली हांव एग्रीकल्चर ऑफिसराक मेळटा तांचे कडल्यान सल्लो घेता आनी त्या अनुसार हांव मुखार वयता